म्हजो आवडीचो संगीतकार म्हणजे म्हाका जास्तशीं इंग्लीश सोंगां आवडटा आयकपाक सो म्हजो आवडीचो संगीतकार जस्टीन बिबर ताजी सोंग्स खूब स्लो आसता आनी खूब मनाक बरें दिसता तो जास्तशीं पॉप सोंग्स म्हणटा सोंग बेज सुद्दां खूब आसता खूब बरो आसता तो एक इंटनॅश्नल सिंगर आनी तो ज्यास्तशीं इंग्लीश सोंग्सूज म्हणटा